आङो मैगंखौ तारमाने ओइ मालायनि बारिफोरावबो नागिरो आरो ओमफ्राय मावबा रिजार्भफोरावबो नागिरो बिदिनो मानिमुनिफोरखौ दुब्लिफोराव नागिरनानै लाबोयो लाबोनानै आङो भाजा एवनानै जाबा जोंहा बांसिन बेखौ गोथाव मोनो आरो धरम फुलफोरखौबो थान्दानि थाखाय मानसिफोरा हारसाफोराबो बुहुत फाननो लांबाथाय बायनो नागिरो नालाय धरम फुलमानि न'आवबो जागोन आरो आं बाहेरावबो तारमाने बाजारबा फाननो लाङो आरो तेलक'फाखौबो तेलक'फा खुदुना धरमफुल मानिमुनि लगायनानै जों खारैजों ओंख्रि गोबाब तारमाने जायो आरो बेनिफ्राय नाफोर गोथां हक गोरान हक थावजों एवनानै होस्रोयो बेनिफ्राय मैगंखौ खारैजों सावरायो सावरायनानै ओमफ्राय आलुफोर होबाय बेनिफ्राय बेखिनिखौ माबानानै होयो ओंख्रि गोबाबाव बे मिलायनाय मिलायनायखिनिखौ होनानै संनानै जायो आरो ओमफ्राय दा माबाफोरखौबो थास' बिसंफोरखौबो हाजोफोरावसो खाफैयो दा हाजो खर'आव बांसिन थास'आ दं नालाय बेयाव खानानै जोङो तारमाने न'आवबो जाहोयो आरो जों फाननोबो लाङो जों फानखाग्रासो नालाय फाननोबो लाङो जोङो थाव संख्रि खरसनि थाखाय गरसे गरनै ओंखारगोन होननानै तारमाने जों फाननो लाङो फाननो थाखायनो जों खायो आरो सोरनाव मा मा दं मैफ्राय बायदिसिना आरो ओमफ्राय थागुना बिजौ बेफोरबो सब ओंख्रि गोबाबाव मिलायो आरो हेलासि हेलासिखौबो जों खानानै तारमाने भाजा जाहैयो जों दा नै गोजां बोथोरनि नालाय मेसेंनिया गोखाया खाया नालाय सेख'ना जाया ओरैनो सुबाय सुनानै इसे ओरैनो गावनि माबाफोरखौ बिलाइखो मस्रायनानै मरहायनानै जों ओरैनो सुनानै एवना जायो गोखा थोबसे गैया जायो बै दैज्लांनियासो अखा गोलैबाय थानाया बैसागुनि दै गोलैबाथाय गोखा जायो बेयाव बारा जानो नागिरा हेलासिखौ दा जों बेनो ओंख्रि गोबाबफोरा जों बेखौनो जायो आरो दा माने जों तेलक'फा मैफ्राय थागुना बिलाइ आरो ओमफ्राय धरमफुल खुदुना जों बेखिनिखौ लगायना जायो आरो ओंख्रि गोबाबाव मिलायो जोंफोर ओंख्रि गोबाबाव ओंख्रि गोबाबाव जोङो खारै होबाय खारै होनानै ओमफ्राय मैगंखौ महरायबाय महरायनानै ओमफ्राय दै होनानै गोदौहोनानै खांथ'ना दोनबाय ओमफ्राय ना गोथांफोरखौ मोनबाथाय सायनानै सुबाय सुनानै ओमफ्राय इसे फोरानस्रानानै बे गावनि दैखौ फोरानस्रो होनानै ओमफ्राय थावजों एवद'बाय एवजोबनानै ओमफ्राय ओंख्रि गोबाबाव होनानै संनानै जायो संख्रिफोर होबाय आलुफोर होबाय बेयाव बेनोर' बे ओंख्रि गोबाबनि आयदाया मस्ला मस्लिखौथ' किसुआ होआ नालाय जाया नालाय बेयाव होजाया आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय दा थास' बिसुंफोराबो सोरबा किसुवा माबा खोरदै होयो सोरबा किसुवा थाइखाबो होयो सोरबा आरो बैग्रिबो होयो सबाव आनेका अनेक गोखैयानो गोलैयो तारमाने माबायाव थास' बिसुङाव ओमफ्राय ना गोरानबा बांसिन साबसिन जायो आरो ओमफ्राय किसु किसुफोरा बेदरजोंबो जायो अमा बेदरजोंबो जायो किसुमाना आरो बे थास' बिबारखौबो थास' बिबारखौबो अमा बेदरजोंसो बांसिन मानसियानो जायो ओमफ्राय बिसोरो किसुआ आरो खारदैजों गोथाव मोनो थास' बिबारखौ किसुआ आरो खारदैजों मोजां मोना गोखैसो मोजां मोनो बेबायदि जायो आरो तारमाने ओमफ्राय जोंफोर आरो माबाबाथाय जोंहा ना गोरानखौसो नागिरो जोंहा थास' बिबाराव गोखै होनानै ना गोरानजों जानो लुबैयो जों बिदि किसु आरो गोखैखो सुखुवा खारदैखौसो सुखुयो मोजां मोननाय मोजां मोनि थायो नालाय किसु किसुनि मानसिफोरा बिदि जायो आरो तारमाने थास' बिबारखौलाय जोङो दा सिगां सायबाय सायनानै बेनि मादाखौ गारबाय गारनानै बस'बाय बस'नानै सुबाय सुनानै जोङो संबाय सिगां थावजोंनो सावरायग्रोबाय थावजों सावरायग्रोनानै गावनि दैया रेबदोंबाथाय मेगङा रेबदोंबाथाय दै गुदुंखौ इसे होबाय होनानै आरो खोबनानै दोनबाय ओमफ्राय दोलो दोलो जादोंबाथाय दै गुदुंखो होबाय थोजासे होबाय सागं मारिनायनि जखासे होनानै ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेनिफ्राय जोङो सागं मारिबानो दोलो जाबाय किसुआ मैगङा रुइस्लाबियाव जितु सागंखौ मारिदोबाथाय बे थास'बिबारा फोरलाब फोथाब जायो होनबाना थास'आ जाबा ओंख्रिया जाबाथाय मानसिनियाव मानो तारमाने बे थास'खौ मोनब्रे होनानैसो सागं मारिबासो ओंख्रियाबो सुवाद जायो आरो थास'आबो माना बेफोरबायदि आरो तारमाने किसुआदि खायसे थास' रुइस्लाबियावनो सागंखौ मारिना होबाथाय मैगङा फोरलाब फोथाब जायोना बेखायनोथ' माननाय खिन्थायो किसुमान संनो रोंगौ किसुमाना संनो रोङा थास' बिबारखौबो बेबायदि जायो तारमाने संनो रोंनायजोंसो बाथ्रा दे ओंख्रि माननायाबो एके मोजाङै गोदौ होनांगौ गोदौ होनानै खोबहाबना गोदौ होबोनानै मैगङा रुबु जादोंबाथाय नों सागं मारिना होदो होनबाना फोरलाब फोथाबबाबो रुयजुबलांसिगोन दैजों जबहोथारनानै लाथाब लाथाब खालामनांगौ होनबासो गारबाजों नाग्लिना फिदिंबाय थाबा फिदिंबाय थाबानो आवलिनानै मालाय गावनो मिहि जालांजोबो बेबायदि र' तारमाने बिदिहाय जायो जोङो